हेलो हम ई कहैत छलहुँ जे हमरा अगर कनि जेबाक यए दरभंगा तऽ हमरा आसपासमे कोनो गाड़ी छै कि उपलब्ध जकरा हम कनि बुक कऽ सकैत छी कनि कम पाइमे सेहो लगय किएक तऽ हमरा कनि अर्जेंट जयबाक यए आओर हमसभ चारि पाँच आदमी छी ओहिसँ किछु किछु सामानो सेहो यए हमरा सङ्गे तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से हमरा कनि आस हमर आस पास जे नजदीकी हेतै जल्दी जे आबि जाय ई नहि आब आधा घण्टामए आ रहे हैं सर आ रहे हैं ओ नहि हेबाक चाही कनि जल्दी कम टाइममे जे भी कियो आबि जेथिन हुनका कनि भेज दिअ हमरा ताकि हमरा जेबाक दरभंगा जेबाक यए आओर कनि अर्जेंटमे जेबाक यए ठीक छै